हँ बोलबै केना छै यै मछली उछली यै जेना होलै जे रेहुए होइ गेलै बोआरिए होइ गेलै रेवा होइ गेलै मांगुर होइ गेलै इचना होइ गेलै गरै होइ गेलै ओहो सबके दाम पोठही होइ गेलै

साढ़े तीन सए हूँ आरो सबके आरो बोआरीके

आ इचनाके पोठियाके इचना कैसे छै ओ आठ सए रुपे किलो हूँ हँ आ गरइ दू सए देथिन गरइ किछु कम करबै

हँ आरो किछो कम करबै दू सए रुपे लगैबै हूँ नहि दू सए रुपे लगेबै आँय पोसाइ तऽ छै कि नहि पोसाइ छै सेहे जिन्दे रेहु हूँ बरफ बाला नहि छिकनि ठीक दाम लगैथिन ठीक ठीक बोलथिन तब ने जा कैरके लेबै

ठीक हँ ठीक छै तब